ناسک ضلع میں صنعتی اور معاشی ٹرایور بنانے والے تجربہ والے کارخانے اور کمپنیوں کی موجودگی ہے یہاں پر ایسی کئی فیکٹریز اور کمپنیز ہیں جو مشینس اور معاشی سامان کا اتپادن کرتے ہیں یہ کارخانے اور کمپنیاں ضلع کی ضرورتیں میں اہم حصہ ادا کرتے ہیں اور روزگار کی لاگت کو پورا کرتے ہیں ان میں سے کچھ کارخانوں کا ادیشیہ لوکل اپکرنوں کا کے اتپادن میں مدد کرتا ہے جب کہ دوسرے کچھ بڑے سطح پر بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں